क्या आप घर में खाना पकाने के लिए एल पी जी सिलेण्डर का उपयोग करते हैं हाँ हम बिल्कुल करते हैं क्योंकि एल पी जी गैस वह है जिससे खाना बनाने में जल्दी बनता है जिसे हमलोग को कहीं जाना आना होता है तो खाना जल्दी बन जाती है और ये जीवन में इसका बहुत ही उपलब्ध कराना बहुत अच्छी बात है और उसका कार्य भी बहुत अच्छा है जिससे हमारे खाना या किसी प्रकार व्यंजन बहुत जल्द बन जाता है बहुत